हमरा पेन्टिंग आराम से बनेनाइ बेसी नीक लगैया किया तऽ ओहिमे जे छै से रंग भी सुखि जाइ छै आओर नीक सऽ बनै भी छै मगर अगर कतौ बाहर गेला पर कतौ कॉम्पीटिशन भेला पर मे जे छै से लाइफ पेन्टिंग जे बनाबऽ पड़ै छै तऽ ओहिमे बहुत तरह के परेशानी होइ छै ओ आसान नहि होइ छै ओहिमे जे छै से जल्दी आब मानि के चलू एक घंटा मे कोनो पेन्टिंग बनाबऽ के छै तऽ एक घंटा मे हम रंग के सुखा नहि सकै छियै तऽ ओ रंग जे नहि सुखाइ छै तऽ ओहिमे जे दोसर रंग लगबै छियै तऽ ओहि सऽ ओहि पेन्टिंगमे किछु गड़बड़ी आबि जाइ छै आओर पेन्टिंग नहि नीक बनि पबै छै ओहिके चलते जे छै से मने हम बढ़िऑं नहि कऽ पबै छी हमरा सऽ अच्छा नहि भऽ पबै छै हमरा लाइव पेन्टिंग नहि ओतेक पसन्द अबैया हमरा आराम सऽ जे घरमे बसि कऽ आराम सऽ पेन्टिंग बनाबऽ के जे होइ छै ओहिमे की होइ छै तऽ रंग भी नीक सऽ सुखा जाइ छै आओर पेन्टिंगके हम आराम आराम सऽ बनबै बनेला पर जे छै से ओ पेन्टिंग बहुत नीक होइ छै आओर रंग मे भी लाइट आबि जाइ छै आओर सब तरह के रंग लगेला पर भी जे छै आब एकटा रंग सुखायल तऽ दोसर रंग लगाउ तऽ ओ अलग ही नजर अबै छै मगर अगर तुरन्त के तुरन्त दोसर रंग लगेबै तऽ ओ रंग मे ओ किछु न किछु दिक्कत आबि जाइ छै एहिके चलते ओ पेन्टिंग बेकार भऽ जाइ छै